जय झूलेलाल मां नंढे हूंदे न हिकु क्लास में सिखण वई हुअसि पर पोइ मां हुतां बंदि करे मां पंहिंजे ॾाॾे ऐं पंहिंजे पप्पा खे ॾिसंदी हुअमि उहा ड्रॉइंग ॾाढी सुठियूं कंदा हुआ उन्हनि जो हथ एॾो सुठो हुओ की मूंखे अंदरि दिलि में थींदो हुओ की मां हिननि जहिड़ो कॾहिं करे सघंदसि पोइ मां राति ॾींहुं वेही करे रोज़ राति जो जाॻी करे बि धीरे धीरे ड्रॉइंग कंदी हुअसि धीरे धीरे कंदे कंदे पोइ मुंहिंजो हथु एॾो सुठो वेही रहियो की मां वॾा वॾा चित्र बि ठाहिणु लॻियसि हिकु ॾींहुं मां भिति ते एॾो वॾो चित्र ठाहियो जो मुंहिंजो पप्पा ऐं मुंहिंजो ॾाॾो ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थी विया भई हेतिरी सी उमिरि में थो हेॾो सुठो ठाहियो अथईं इन खां पोइ धीरे धीरे धीरे धीरे मां सिखंदी वियसि पोइ मूंखे इन मां एतिरो सुठो सभु मिलियो पोइ मां थोरो ऑनलाइन मां ॾिठमि पोइ थोरो मां ॿाहिरां सिखंदी वियसि पोइ कंहिंजे पासे में ॾिसी ईंदी हुअमि या कंहिं पाड़े वारनि जे घर वेंदी हुअमि त उते चित्र ॾिसी ईंदी हुअमि पोइ दिलि में कंदी हुअमि भई हाणे मूंखे इहो चित्र ठाहिणो आहे पोइ घर अची करे उहो चित्र दिमाग़ में विहारे करे ऐं मां कंदी हुअसि मां कंहिंमें बि ॾिसी करे कोन कयो पर पंहिंजी अनुभव सां मां सुठी तरह चित्र ठाहे वेंदी हुअसि कहिड़ो बि चित्र मां ठाहे वेंदी हुअसि छो त मूंखे ॾाढो चित्र में शौक़ु हूंदो हुओ